शादी जैसे बड़े समारोह में पानी के व्यवस्था करने के लिए मतलब जैसे उसमें बहुत सारे लोग आते हैं तो ऑबवियसली पानी तो बहुत ज़्यादा उठते ही हैं और इसके लिए बड़े बड़े टैंकर बुला लेते हैं नलकूप का व्यवस्था रहता है या फिर बोटल का पानी भी जो बोलते है कि मैं ये पानी नहीं यूज़ करता उसके लिए बोटल का पानी भी आता है और पानी इसमें तो सारा काम पानी से ही होता है क्योंकि पानी में पानी से ही सब कुछ ही होता है तो पानी बहुत ज़्यादा खपत भी होती है इसीलिए पानी की व्यवस्था पहले से ही होता रहता है जैसे अब तो सबके घर में नल नल नर हो गया हैं पहले नहीं भी होता था तो किसी दूसरे के यहाँ से पाइप लगा करके पाइप लगा करके अपना बड़े बड़े ड्राम कंटर वगैरह जो भी होता था डब्बा सब में बहुत सारे पानी रख लिए जाते थे क्योंकि यहाँ पे पानी की ज़्यादा खर्च होती हैं इसी वजह से यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होने के कारण सब बहुत व्यवस्था करते थे और अब अब तो बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा सुविधा आ गई है डब्बे का पानी और फिर डब्बे के पानी के बाद कह सकते हैं कि दूसरे जगह से भी किसी के घर से मतलब वहाँ से भी पानी का डब्बा मांग कर के उसमें पानी भर लिए जाते हैं और उसे व्यवस्था स्वच्छ जगह पे अच्छा से रख दिया जाता है ढक्कन लगा के ताकि पानी दूषित न हों और पानी बहुत ही ज़िन्दगी में पानी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पानी से ही सारा काम होता है और पानी नहीं होता है तो कुछ नहीं होता है क्योंकि कहते हैं पार्यावरण में जैसे जल ही जीवन है हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहें जल को ज़्यादा दूषित नहीं करना चाहिए जल में गंदगी वगैरह नहीं फेंकना चाहिए जल को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए और सेहत के लिए भी स्वच्छ ही पानी का सेवन करना चाहिए जैसे स्वच्छ पानी हमेशा पीना चहिए स्वच्छ पानी से सब कुछ करना चहिए काम वाम करना चाहिए तालाब भी दूषित नहीं होना इसका भी ख्याल रखना चाहिए बहुत जल से मतलब पानी से सब कुछ काम होता है बिना पानी का कोई काम हो ही नहीं सकता यहाँ तक देखते हैं हम लोग बचपन से ही सीखते आ रहे हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही कि पानी साफ रखना चाहिए पानी का ख्याल रखना चाहिए पानी बेवजह बर्बाद नहीं करना चाहिए पानी जितना ही यूज़ हो उतना ही यूज़ करना चाहिए ज़्यादा पानी नल खोल के नहीं छोड़ना चाहिए और पानी के लिए दूषित पानी कभी नहीं पीना चाहिए उससे शारीरिक सम्बन्ध बीमारी भी बहुत सारी होती है जैसे किडनी खराब हो जाता है दूषित पानी पीने से या फिर बहुत सारे कह सकते हैं कि पानी दूषित होता यानि शारीरिक जीवन से अपना खेलना जैसा हैं